हाँ मैंने एक बार अपने भाई जी के जन्मदिन पर उन्हें उपहार में देने के लिए एक गद्य की कविता लिखी थी जैसा कि मैं तो कविता लिखने में इतना परम्परागत नहीं हूँ लेकिन मैंने जितना हो सकता था अपनी तरफ से गद्य भाषा का उतना यूज करके इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छी सी कविता उन्हें भेंट में दी थी और उन्होंने उसे स्वीकार करके बहुत अच्छा बताया और उन्होंने जब उस कविता को पढ़ा था तो उन्हें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और वह उसे बहुत अच्छी और सहज सुयोग्य बता रहे थे वह कहे रहे थे कि मैंने उसमें एक अच्छी सुलभ और सरल भाषा का इस्तेमाल करते हुए कुछ छंद अलंकारों का भी प्रयोग किया था कुछ टिप्पणियाँ का भी प्रयोग किया था लेकिन उसको पढ़ने में उन्हें बहुत ही आनंदित हुआ और वह उनके मन को बहाने वाली कविता थी वह उस कविता को पढ़ने के बाद इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे एक ट्रिप पर ले जाने के लिए भी कहा था और मैं ट्रिप पर भी गया मुझे भी बहुत आनंद आया उन्हें वो इतनी अच्छी लगी कि उन्हें मतलब मुझे एक कवि से मिलाया और उन कवियों ने कवि ने मुझे कहा कि आप मतलब मेरे साथ कविता लिखना सीखिए और आप इस विषय में अगर आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे कवि भी बन सकते हैं